मां तव्हांजो इंस्टाग्राम चैनल ॾिसी करे तव्हांजे साइट तां हिक कुर्ती ऑर्डर कई हुई त उहा मूंखे अॼु मिली उहा कुर्ती त मूंखे ॾाढी वणी ऐं जीअं मां पाए ॾिठी उहा कुर्ती उन जी फ़िटिंग त एॾी सुठी हुई एॾी सुठी हुई जीअं त भई हिकदमि हलको कपिड़ो आहे जीअं मूंखे खपंदो हुओ ऐं मुंहिंजे मां घर वारनि खे ॾेखारियो त उन्हनि खे बि मुंहिंजी कुर्ती ॾाढी वणी ऐं हुननि बि चयो की असांखे बि अहिड़ी घुराए ॾे मां तव्हांजी ॾाढी शुक्रगुज़ारु आहियां भाई मूंखे एॾी उमेदु न हुई की एॾे घटि पेसनि में तव्हां एॾी सुठी क्वालिटी ॾींदा आहियो मूंखे तव्हांजी क्वालिटी बि ॾाढी पसंदि आई ऐं तव्हांजी फ़िटिंग बि ॾाढी पसंदि आई मां अॻियां हली बि तव्हांजे साइट तां जाम शयूं घुराईंदसि इहो मुंहिंजो पको वाइदो आहे तव्हां सां